में अपनी इ'न्ना दौड़ा दा तजुर्बा देआं तां तोहें ई आखना चाह्न्नां की जि'यां जागत जौल्ले दौड़ां लांदे न ते सबैह्रे लान शामीं लान जौल्ले जिस टैम बी लान ते दौड़ां लान बाई चांस कोई बच्चे दा तेज़ दौड़दे मौके पैर पुट्ठा भ'ज्जी जा ते कोई जोड़ हल्ली जंदा जि'यां पैर दिक्खो तुस कोई हड्डी उड्डी उप्पर थ'ल्ले होई जन्दी इंजरी इंजरी जि'यां इंजरी तोहें लाई लैओ इ'यै होन्दियां इंजरिया ते जोड़ अग्गें पिच्छें होई जान ते ओह्दे कन्नै बच्चे दी बड़ी प्रॉब्लम होंदी ऐ अपने जि'यां बंदा रोज़ दौड़न जाह्ग उसी थोह्ड़े दिन छड्डनी पौंदी दौड़ ते ओह्दे बास्तै असें लाई लैओ तुस डॉक्टर बी हैन ते घर गै केईं नुक्से लाई लैओ पट्टी शट्टी ब'न्नी लैओ गरम ते लोग आखदे न तेल तूल मलो ते अगर नेईं बी ठीक होग ते तुस डॉक्टर कोल बी जाई सकदे दवाइयां खाओ कुछ ते अज्जकल डॉक्टर एक्स रे करदे ते ओह्दे ई पता लग्गी जन्दा हड्डी टुटी दी ऐ केह् ऐ केह् गल्ल होई दी ऐ ते एह्दे कन्नै मतलब एह्दे कन्नै ठीक होई जन्दा बच्चा ते ओह्दे बाद केईं तरफा दिक्खे जन्दा ते अगर बच्चा खान पीन नेईं शैल रखा दा ते छड़ी दौड़ लाई जा दा ओह्दी बजह् कन्नै उसी मतलब वीकनेस होई जन्दी बड़ी खान पीन शैल रखोग अगर शाकाहारी हैन ते सब्जियां खाओ फ्रूट खाओ ते ते एह्दी बजह् कन्नै इंजरी बच्चें ई घट्ट होन्दियां न कमज़ोरी घट्ट पौंदी ऐ ते दूई साइड अगर दिक्खेआ जाये ते की जेह्ड़े बच्चे लाई लैओ तुस मास मूस खंदे न ओह् अगर मीट खाऽ दे न अंडे खाऽ दे न उबले दे ओह्दी बजह् कन्नै उ'नें ई शैल ताकत लभदी ते उ'नें मतलब की दौड़ च इक किस्म उ'नें गी परफॉरमेंस जेह्ड़ी होंदी ओह् शैल होंदी ऐ ते अगर ओह् कोहे गी कम्पीटिशन दी त्यारी करा ऐ न ओह्दी बिच उं'दा पूरा डाइट प्लान होंदा जि'यां कोच दी तरफा दित्ता जन्दा जां नेईं तां जेह्ड़ा अगर कोई एक्सपीरियंस कोई बंदा कोई तुं'दे म्ह्ल्ले दा ऐ लाई लेऔ कोई जि'नें दौड़ा लाई दियां शैल इ'यां कोई बी त्यारी त्यूरी करा दा उस बच्चे कोला जानकारी लैनी चाहिदी ते बगैर जानकारी इ'नें ई दौड़ लानी निं चाहिदी ही क्योंकि अगर तुस छड़ा दौड़ा दे ओ ना किश खा देयो ना तोहें किश पता कैह्ली दौड़ लानी ऐ कि'न्नी लानी ऐ कदूं लानी ऐ ते एह्दी बजह् कन्नै तुं'दा शरीर सौ तोहें ई नुक्सान देग कोई फायदा निं होग एह्दी बजह् इंजरी कोलू जौल्ले तुस सोची लैओ इंजरी ऐ तुस ओह्दे च बी दौड़ा ते एह्दे चा तुसें गी कोई ल'म्मी ल'म्मी बमारी जि'यां लाई लैओ तुस कोई पैर तुं'दा सुजिया मतलब हड्डी टुटी अगर तोहें ई कोई पता निं उस चीज़ दा केह् पता तुस पूरी उमर दौड़ी निं सक्को एह्दी बजह् कन्नै तोहें ई हमेशा जानकारी लैनी चाहिदी ते जेह्ड़ी रिकवरी आस्तै तोहें डॉक्टर तरफा आखेआ जन्दा की तुस पूरा जेह्ड़ी दवाइयां न दवाइयां लाओ ते अगर डॉक्टर जि'यां आखदे न थोह्ड़ी देर रेस्ट करो म्हीना करो दो महीना करो ओह्दे कन्नै सग्गों जेह्ड़ी तुं'दी इंजरी होई दी ओह् ठीक होग ते जेह्ड़े तुं'दे आने आह्ला टैम तुस होर अपना मतलब जेह्ड़ा बेस्ट देई सकदे अर्निंग बिच तुस देई सकदे ओ हर चीज़ दी जानकारी होना जरूरी ऐ अज्जकल कताबां फ़ोन जेह्ड़े लोग फ़ोन यूज़ करा दे न हर इक चीज़ा दा इस्तेमाल स्हेई बी ऐ गलत बी ऐ फ़ोना च तुस जेह्ड़ा अगर तुस कोई फील्ड च स्पोर्ट्स च कोई फील्ड च बी ओ ते ओह्दी जानकारी ते फोनै उप्परा पूरी लब्भी सकदी ऐ ओह्दा डाइट प्लान खाना पीना डेली रूटीन के केह् ऐ ते जि'न्ना अगले फंक्शन जि'यां चले दे फोनै च ऐप चलै दे यूट्यूब च तुस अपना पूरा प्लान डेली तुं'दा वर्कआउट केह् रौह्ना चाहिदा अज्ज दौड़ना अज्ज एक्सरसाइज करनी एह्कड़ी एक्सरसाइज कन्नै तुं'दी परफॉरमेंस बधदी ऐ घटदी ऐ ते ओह् चीज़ां कन्नै तुसें गी जानकारी शैल लभदी ऐ ते बाकि दिक्खे जाह्ग की कोच न कोच कन्नै तुस ऑनलाइन कोच कन्नै बी गल्ल करी सकदे ओ नेईं ते जेह्ड़े अज्जकल फौजी न तुस दिक्खे जाओ ग्रांएं च फौजी रिटायर आये दे होंदे न उ'नें ई काफी जादा जानकारी होंदी ऐ क्योंकि ओह् फौज च तुसें गी पता अज्जकल फौज च रनिंग सब तो जरूरी ऐ ते तुस लाई लैगे स्कूलै च अज्जकल एन सी सी चली गेदी ऐ ओह्दे च एन सी सी च तुसें गी शरीरिक तुसें गी मजबूत कीता जंदा ऐ जंदा ऐ ते इ'यै तरफा इ'यै अगर तुसें गी इंजरी होंदी ते इंजरी दी तुस नज़रअंदाज़ निं करो ते शैल डॉक्टरै सलाह् लेइयै रिकवरी आस्तै करो ते रेस्ट करना जरूरी ऐ